नमस्ते नमस्ते बोलिए अच्छा हाँ घुमा दूँगा कोई दिक्क्त नहीं है जोधपुर मे अपने जो भी बेस्ट साइड है वो बता दूँगा वहाँ घुमा आप को जाना कहाँ कहाँ है जैसे एक तो मेहरानगढ़ फोर्ड जा सकते हैं हाँ वही और दूसरा हम कायलाना झील जा सकते हैं सनसेट व्यू है वहाँ पर अच्छा हाँ और पछेट्टी लेक भी जा सकते हैं पछेट्टी हिल पछेट्टी हिल जहाँ से पहाड़ी है सब से ऊँचा व्यू है जोधपुर का और उस के बाद फिर फ़ोर्ट और जसवंत ठाडा हो जाएगा आप का दोनों देख लोगे हाँ पछेट्टी एक हील है मतलब पहाड़ी उस के पास मे जसवंत ठाडा और फ़ोर्ट हैं वो दोनों साथ में तीनों साथ मे हो जाएंगे फिर कायलाना और वो माचिया पार्क साथ मे हो जाएगा आप का और तो जोधपुर मे फिर गनेश मंदिर चले जाएंगे शाम को वहाँ से शाम को गनेश मंदिर हो के फिर आप अपने होटल चले जाना मैं छोड़ दूँगा सर और तो फिर यहाँ संतोषी माता का है वो तो फिर आउटर रहता है ज़्यादा थोड़ा दूर है उस का चार्ज आप को ज़्यादा देना पड़ेगा हाँ मतलब थोड़ा आउटर साइड है अच्छा तो फिर इतना ही है जोधपुर में फ़िलहाल अगर हम सारे देखेंगे तो हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा ये हाँ आठ बजे निकलते निकलेंगे फिर पहले फ़ोर्ड वग़ैरह ये देख लेंगे और फिर हाँ सब से पहले आप बोलो के वो देख लेंगे मेहरानगढ़ ठीक है

हाँ खाने का अरोड़ा स्वीट होम वग़ैरह अच्छा रेस्टोरेन्ट देख कर जिप्सी वग़ैरह रोक दूँगा आप को कोई दिक जैसे प्रसिद्ध हैं एक तो कचोरी वग़ैरह फ़ेमस है अगर रेस्टुरेंट देखो तो जिप्सी है किसान वग़ैरह है ये फ़ेमस हाँ तो दाल बाटी का भी अपना है अच्छा एक रेस्टोरेंट वहाँ ले चला जाऊँगा आप खा लेना फिर बाद आगे चलेंगे हाँ ठीक है हाँ मिठाई में मावा की कचोरी हो जाएगी मावे की स्वीट्स हो जाएगी स्वीट रसगुल्ला वेग़ैरह है अच्छा और तो किला अभी तो यही प्रसिद्ध है और अपने जो सुना ना यही है और ऑप्शन और काफ़ी स्वीट्स वग़ैरह है मिठाई है ये भी अच्छे से मिल जाएगी आप को जैसे घंटा घर की लस्सी वग़ैरह है पेड़ा है हाँ मिस्री लाल वाले हाँ फिर यही है इतना ही सारा है आप को बता दूँ आप बता दो चार्जेज़ वग़ैरह में बता देता हूँ आप उस के हिसाब से फिर बता दो मेरे को अब क्या करना है हाँ नौ बजे तक कर दूँगा शाम को पूरा पैंतीस सौ रुपये लगेगा आप का सारा दिन घुमाने

हाँ पैंतीस सौ रुपये हाँ अच्छा ठीक है फिर ओके कोई दिक्कत नहीं आप है ना मेरे को पिकअप के टाइम कॉल कर देना में फिर आऊँ ठीक है ओके ओके धन्यवाद